हम सितारों ब्रह्माण्ड का अध्ययन करके अपनी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं ब्रह्माण्ड कब सुबह से शाम कब होती है कौन सी पृथ्वी कौन सा ग्रह पृथ्वी का कौन सा चक्कर लगाता है कौन से सितारे कब होते हैं और जैसे बृहस्पति है सनी है शुक्र है कौन सा तारा भोर का है कौन सा लाल ग्रह है इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है हमारे भारत की परिस्थिति भौगोलिक इस्थिति कैसी है कैसी नहीं है उससे हमारे ब्रह्माण्ड का अध्ययन हो सकता है और हम अपनी भौगोलिक परिस्थिति को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं और ब्रह्माण्ड के बारे में अगर अध्ययन करना है तो आपके ग्रहों नक्षत्रों हर चीज़ के बारे में जानकारी लेनी ही पड़ेगी हाँ और सितारों के सितारों का भी अध्ययन करना पड़ेगा जिससे कि पृथ्वी का चक्कर काटना सूर्य का चक्कर काटना रात का दिन होना दिन का रात होना यह हमारे भौगोलिक इस्थिति में और ब्रह्माण्ड का के अध्ययन में ही आता है